हाँ मैंने अपने दोस्तों के साथ अभी केरल का सफ़र किया था और बहुत लम्बा सफ़र था और सारे दोस्त साथ में थे तो दोस्तों के साथ तो अनुभव हमेशा अच्छा ही रहता है और बहुत एन्जॉय होता है और दोस्तों के साथ जो मज़ा है मेरी नज़र में वो परिवार वालों के साथ नहीं आ सकता है क्योंकि दोस्तों के साथ एक तो खुल कर हंसी मज़ाक किया जाता है और जहाँ जाने का दिल चाहता है वहाँ चले जाओ और जहाँ रुकने का दिल चाहे रास्ते में वहाँ रुक जाओ और और भी बहुत सारी बातें हैं एन्जॉयमेन्ट के बहुत सारे तरीके जो दोस्तों के साथ होते हैं वो फ़ैमिली वालों के साथ नहीं हो सकतें हैं इसलिए दोस्तों के साथ अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा